औ औ नोंथां औ आं चिरां डिस्ट्रिकनि औ औ ओमफ्राय आदसा ओरैनोथ' चिरां डिस्ट्रिकआव डेब्लपमेन्टआ दालागै एफा एनै जाहांगासिनो दङ एसिबां मानि डेब्लपबो जायाखै ओरैनो द'लां सुलांफोर दा एफा एनै जादों ओमफ्राय लामाफोर बेफोरो दा फ्रायानो जाबाय आरो खिन्थु जाजोबाखै दंबावो आरो ओरैनोथ' दा जोंनि चिरां डिस्ट्रिकआव स्कुलफ्रावहाय माखासेफ्रा जाबाय खिन्थु माखासेफ्रा जायाखै आरो फ्राय दा जाहांगासिनो एसेबांमानि डेब्लपबो जायाखै आरो बिदिनो आरो मोनफा मोन्नै जेन'बा दंबावो आरो जाबावनांगौ जेन'बा सेभेन्टि पारसेन्टसोआ थांबाय दंबावो आरो माखासेया बिदिनोसै आरोखि

बेफोरो जेन'बा जोंबोथ' गामिनि मानसि जाहैबाय खिन्थु ब'बावबा ब'बावबा बिदिनो माने ब'हाबाफोर जादों ब'हाबाफोर बिदिनो स'लिदों आरो बिदिनो माने गेजेरावनो आरोखि ब'हाबा ब'हाबा बिदिनो गाज्रिबो जादों जेन'बा खिन्थु ब'हाबा ब'हाबा मोजां आरो

औ औ औ दे दे होम्बा दे औ दे दे